हैलो एह् फर्नीचर शॉप दा बोला दे न में डाईनिंग टैबल चाहिदा अपने घर बास्तै मिली जाह्ग ते फ्ही नाप लेई लैयो तुस आह्नियै जगह ठीक ऐ ओह् व्हाट्सएप पर भेजी ओड़ेओ ना पैह्लें गरमी उत्थां पसंद आई जाह्ग ते भी उत्थां लेई लैगा ते अगर नेईं आया ते भी तुस मिगी बनाई देई ओड़ेओ

ठीक ऐ भी बनाई देई ओड़ेओ भेजी ओड़ेओ तुस मिगी चेते कन्नै खरी आं इस नंबर उप्पर भेजी ओड़ेओ ठीक ऐ भी